बॉलीवुड खे जी जेका पिकिचर म हीरोइंस आहिनि जेके अॼुकल्ह अमीषा पटेल ग़दर वन में जेका पाती हुई हुनजी जेका ड्रेस हुई अनारकली टाइप जी उहे ड्रेस पाए ऐं मथां मथे ते अहिड़े तरह सां उहो रओ पाए थी वरी उनजो मेकअप बि ॾाढो सुंदर हुयो ऐं मथे में जेके उन हो पाती हुईं टिको जेको लॻाईंदा आहियूं ईअं झूमर वांगुर हीअं लॻियलु हुयुसि मतिलबु ईअं बिंदी चिंदी न थींदी आहे हो मथे ते ईअं अॻियां लाॻाइ हईं ऐं हा उनजो जेको कुछ बि जेको उनजो ड्रेस ख़ासि करे मूंखे उहो ॾाढी वणी ऐं मूंखे उहा ॾाढी वणंदी आहे त इन करे मां हूअ ड्रेस जे पुठियां ॾाढी दीवानी होयसि की मां बि आहिड़ी सिबायां अहिड़ी वठां ऐं मां वठी आयसि ऐं मूंखे उहो ॾाढी वणंदी आहे